असांजे अजमेर शहर में अहिड़ी घणेई शेवाऊं ॾेई रखी अथनि जीअं ॿार नंढड़ा वॾा जंहिंखे सिंधी नथी अचे उन ॿारनि खे उते सिंधी बि सेखारींदा आहिनि जीअं ॿारनि खे सिलाई बि सेखारींदा आहिनि कढ़ाई बि सेखारींदा आहिनि ऐं बुनाई बि सेखारींदा आहिनि ऐं मानी भाॼी बि सेखारींदा आहिनि ऐं उते नचणु टुपणु बि सेखारींदा आहिनि ॻाइणु वॼाइणु बि सेखारींदा आहिनि हीउ सभु हुते सेखारींदा आहिनि ऐं सरकारी स्कूलनि नाले मां तव्हांखे छा ॿुधायां सरकारी स्कूलनि में कमरा ॾाढा नंढा नंढा हूंदा आहिनि ऐं जेका ॿार हूंदा आहिनि हू पंजाह ॿारनि खां मथे हूंदा आहिनि ऐं जेकी मास्तराणियूं आहिनि उते ॾाढियूं घटि हूंदियूं आहिनि उहे ॿारनि खे पढ़ाए कान सघंदियूं आहिनि छोकी ॿार वधीक हुजण सां ऐं मास्ताराणियूं घटि हुजण सां ॿार सवली तरह कान पढ़ी सघंदा आहिनि ऐं हुते जेका कमरा हूंदा आहिनि उन्हनि में जेका पंखा लॻलि हूंदा आहिनि उहे चङा कमरनि जा पंखा ख़राबु बि हूंदा आहिनि ऐं हुननि ॿारनि खे ॾाढो मुश्किल हूंदी अथनि वेहणु ऐं हुन कमरनि में जेका कुर्सियूं ऐं टेबल हूंदा आहिनि उहे ॿियूं केॾी कहिड़ियूं टुटल फुटल हूंदियूं आहिनि ऐं हुते अहिड़ी घणेई हूंदो आहे जेको सही न हूंदो आहे हिन लाइ सरकारी स्कूल में अहिड़ी घणेई सुविधाऊं असांखे कोन मिलंदियूं आहिनि ऐं तव्हांखे इते जेको सरकारी इंजीनियर कयलु हूंदो आहे उन खे हिते कमु कराइण लाइ ॿाहिरि कान मिलंदो आहे यानी ॾाढी उन खे मुश्किलियूं झेलणियूं पवंदियूं आहिनि ऐं जेको छोकी उते प्राइवेट कॉलेज हुजण सां उन्हनि खे पहिरीं ॾींदा आहिनि ऐं हिते जेको मेडिकल कॉलेज बि आहिनि उहे बि ॾाढा थी पिया आहिनि ऐं जेको उते मास्तराणियूं आहिनि उते पढ़ाइण वारियूं घटि हूंदियूं आहिनि ऐं प्रेम स्कूल जेको आहे उते ॿार नंढे ॼमण खां वठी अठें साल ॿार ताणी ॾाढी वॾी हूंदी आहे ताकी हुते ॿारु वञी करे पढ़ी सघे ऐं हुते जेको ॾाढो सारो हुनरु आहे उहो सेखारींदा आहिनि जीअं नंढड़ो ॿारु हुते वेहि कान थो त हुन खे पहिरीं विहारण लाइ उन्हनि खे सुठा सुठा खिलौना ॾींदा आहिनि ताकी ॿार पहिरीं नंढड़ो हिड़े ऐं हुते ॿारनि खे खिलाईंदा बि आहिनि ताकी ॿार माइटनि खे यादि करे रोए न ऐं हुते ॿारनि खे पढ़ाइणु बि सेखारींदा आहिनि ऐं लिखाइणु बि सेखारींदा जे ॿार खे ॻाल्हाइणु कान ईंदो आहे त उन खे उते ॻाल्हाइणु सिखण लाइ बि मिलंदो आहे